हेलो हेलो बोलह की हँ की कहै हइ हँ छै की रानीगंज बहुत बढ़िआँ जगह छै घूमय लेल आजाद फील्ड छै घुमय लेल मन्दिरो आर हँ काली मन्दिर बहुत बढ़िआँ छै घुरयवला देखयवला छथिन काली मन्दिर छै दुर्गा मन्दिर छै भोला बाबा मन्दिर छै आँय हँ रहयके व्यवस्था बहुत बढ़िआँ छै व्यवस्था रहयके बढ़िआँ छै खान पिअन होटल द्वारा हेतै होटल द्वारा खान पिअन हेतै रहयके व्यवस्था तऽ बढ़िएँ छै हेलो हेलो कहिआ अयबह कहिआ अयबह ओ अठारह तारीखकेँ आबि जइअह सगरो घुमाए देबह ओना जङ्गलो तरफ फील्ड आरमे बढ़िआँ छै घुमयवला घुमाए देब सगरो कीसभ छै नील गाय आरू छै हरिन आरू छै जङ्गलमे सभचीज देखाए देबनि घुमाए देबनि हेलो अइहऽ घुमय लेल घुमय लेल चलि अइअह घुमाए देबनि सगरो हेलो सगरो जङ्गल आर जङ्गलो आर घुमा देबनि रोडो आर दिस बुलाय टहलाय देबनि गाछ वृक्ष सभ देखा देबनि अइअह हेलो हेलो चलि अइअह घूमबै सभ बढ़िआँसँ सगरो घुमा फिरा देहनि उएह ने अच्छा रहयके छियै रहयके अथी छियै कयने रानीगंज रानीगंजमे रहना छै सगरो घूमना छै ठीक छै ने ह्म्म रानीगंजमे रहिअह आ होटलमे खइअह आ सगरो घुमियह घुमाए देबनि सगरो मन्दिरो आरो देखय लेल जयबह मन्दिरो आरो देखा देबनि फील्ड आर घुमय लेल जयबै घुमाए देबनि सगरो जल्दी सगरो घुमि फिरि लिहक आ